असांजे भारत जी शिक्षा प्रणाली में पहिरों खां त ॾाढो वधीक सुधार आयो आहे इनखां पहिरों त असांजे भारत जा जेके सरकारी स्कूल हुआ उन्हनि में कोई पढ़ाई न थींदी हुई ॿार वेंदा हुआ न वेंदा हुआ कोई फ़र्कु न पईंदो हो लेकिन अॼु जे टाइम में ॾाढो बदलाव आयो आहे असांजे भारत जा जेके सरकारी स्कूल आहिन प्राइवेट स्कूल आहिनि उन्हनि सभिनि में असांजी शिक्षा जो आहे एजुकेशन उनमें ॾाढो बदलाव आयो आहे अॼु कल्ह जी असां उच्चतम शिक्षा जे लाइ असां पंहिंजे ॿारनि खे कंहिं बि स्कूल में मोकलूं कोई फ़र्कु काने चाहे उहो सरकारी हुजे या प्राइवेट हुजे ॿिन्हिनि स्कूलनि में शिक्षा असांजे ॿारनि खे ॾाढी सुठी ऐं उच्च मिले थी ऐं उतां जो जेको माहौल आहे उनमें बि ॾाढो बदलाव आयो आहे जेके पढ़ाइण वारी अध्यापिकाऊं टीचरूं आहिनि उन्हनि में बि ॾाढो बदलाव आयो आहे उहे बि ॿारनि खे ॾाढो ध्यानु ॾियनि थियूं उन्हनि जी स्पेशल जेकी ज़रूरतूं आहिनि उन्हनि खे समुझनि थियूं ऐं छोकिरियुनि जी शिक्षाउनि ते बि ॾाढो ध्यानु ॾियो आहे पंहिंजे टेम में छोकिरियुनि जी शिक्षाउनि ते ध्यानु न ॾींदा हुआसीं ऐं छोकिरियूं बिना पढ़े लिखे रहिजी वेंदियूं अॼु जे टेम में असां छोकिरियुनि जी शिक्षाउनि ते ॾाढो ध्यानु ॾियूं था असांजे देश जी हर छोकिरी अॼु पढ़णु चाहे थी ऐं उनखे पढ़ण जो हर मौको मिले थो लेकिन हिकु पासे इहो बि आहे की एतिरो वधीक बदलाव अचण खां पोइ बि अॼु असांजी